हाँ जी मैम गुड इवनिंग मैम मैं अनीता बात कर रही हूँ लुक्स यूनिसेक्स सैलून से

फोटोशूट मैम देखिये मैं है ना कुछ वेस्टर्न में भी जैसे अपना कॉकटेल मेकअप और इस टाइप में मैं आपको ना कुछ करना चाह रही हूँ पार्टी मेकअप और कॉकटेल मेकअप में आपका वेस्टर्न में करूँगी और दूसरा मैं आपका ट्रैडिशनल में करूँगी और एक कन्टेम्परेरी मेकअप करूँगी तो मुझे कुछ ये तीन चार लुक्स है जो आपके ऊपर क्रिएट करना है तो मैं चाहती हूँ मतलब मॉडर्न बने मेरी और फोटोशूट्स आप करवाएं जी मैम मैम देखिए मैं मेरी सेलरी से देखिये एक तो मार्केटिंग के लिए दूसरा क्या है जैसे फ्रीलान्सिंग करती हूँ तो उसके लिए मैं क्या है मेरी ऑनलाइन भी पेज पे आपके फोटोस वगैरह डालती मैं मेरा क्या है ना थोड़ा मार्केटिंग करना चाहती हूँ दूसरा मुझे सैलून के लिए भी मैं करवा रही हूँ तो और एक मेरा ये है कि आपका जो मैं ट्रेडिशनल वाला करूँगी तो मेरा क्या है साइड में एक मेरा क्लोथ्स का भी है तो उसके के लिए मैं आपका ना एक कपड़ों का शूट्स करवाउंगी वो मेरा बेसिकली जो मेरा मेन जो है वो मेरे मार्केटिंग का है कि मैं मार्केटिंग के लिए करवा रही हूँ तो ये आप का मतलब है ना मुझे दो दिन आपके चाहिए मैम अभी मेरा तीन दिन बाद का ही जो है वो विचार हो रहा है तीन दिन बाद मैं करवाऊं और वो क्या है जैसे मैं जगह भी है ना जैसे लोकेशन जो है अलग अलग मैंने सोचा है क्योंकि जैसे जिस दिन आपका पार्टी मेकअप या कुछ होगा तो उस दिन हम थोड़ा सा मतलब है ना वो सैलून में कर लेंगे जैसे मेरे यहाँ पे जो रूफटॉप है वो मतलब काफ़ी अच्छा काफ़ी बैकग्राउंड और वो सब है तो यहाँ हो जाएगा दूसरा ट्रैडिशनल के लिए मैं आपका आउटडोर शूट करूँगी है ना और मैम अभी हमें आपका पहले मैं ये चाहूंगी जैसे आप शूट से पहले ना थोड़ा सा फेस मास वगैरह और वो सब अप्लाइ कर लो एक बार आप स्कीम दिखा देते आके अपनी नहीं वैसे तो मैंने आपकी देखो पहले भी जैसे फोटोशूट्स वगैरह देखें हैं वो आपका मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो एक ही होता है ना थोड़ा सा एक बार मैं जो लुक करना चाह रही हूँ तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा मुझे भी एक आइडिया मिल जाता की किस टाइप का मेकअप आपके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा और मैं किस टाइप की ये प्रॉडक्ट वो यूज़ कर सकती हूँ तो एक सबका एक स्कीम का अपना अलग अलग होता है और बाकी आपके फोटोशूट्स मैंने देखे हैं तो मुझे अच्छे लगे और मैं चाहती हूँ की आप एक बार है ना मेरे यहाँ का जो है एक बार मॉडल बनो और फोटोशूट्स करवाओ आप मेम राजन तो देखो जैसे मेरे जो सैलून का जो है ना पैम्फ्लेट में जो करूँगी पैंफ्लेट्स में आपके फोटोग्राफ्स आएँगे दूसरा मेरा ऑनलाइन पेज पे मैं आपका फोटोग्राफ्स वगैरह उसपे मैं आपका अपलोड करूँगी उस पे डालूंगी है ना और पैंप्लेट्स पे विज़िटिंग कार्ड्स पे और मैं ऑनलाइन पेज पे आपके फोटोग्राफ्स डालूंगी है ना और दूसरी चीज़ ये है जैसे आपके दो तीन मुझे पूरे दिन चाहिए तो आपका फुल डे चाहिए मुझे है ना दो दिन मैम मुझे इस लाइन में सात साल हो गए हैं ठीक है ठीक है मैम ठीक है ओके थैंक यू मैम